شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان کئی ثقافتی فرق ہے شمالی ہندوستان میں زیادہ تر ہندی اور انگریزی بولی جاتی ہے جب کہ جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو ملیالم اور کراننچی زبانیں معمولی ہیں شمالی ہندوستان میں روٹی اور سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جب کہ جنوبی ہندوستان میں چاول اور کوکونٹ کی بنائی ہوئی ڈشیز جیسے دوسرے انگریز غذائیں معمولی ہیں شمالی ہندوستان میں لوگ زیادہ تر شلوار قمیض یا ساری پہنتے ہے جب کہ جنوبی ہندوستان میں دھوتی اور شلوار قمیص کا رواج ہوتا ہے شمالی ہندوستان میں چار موسم واضح طور پر پائے جاتے ہیں جب کہ جنوبی ہندوستان میں موسمی تغیرات کم ہوتی ہے اور گرمی موسم طوفانات اور بارشوں کے بنا پر زیادہ متاثر ہوتا ہے شمالی ہندوستان میں مکتلف سیاستی جماعتیں اور حکومتی اندرونی تناؤ کا شکار رہتی ہے جب کہ جنوبی ہندوستان میں سیاست کی تصویر کئی بار برقرار رہتی ہے اور زیادہ مستقل ہوتی ہے شمالی ہندوستان میں مختلف تعلیمی ادارے اور مواقع زیادہ موجود ہے جب کہ جنوبی ہندوستان میں تعمیر تعلیمی ادارے کم تعداد میں پائے جاتی ہے اور علاقے جغرافیائی طور پر زیادہ پچھلے ہوتے ہیں یہ ثقافتی فرق شمالی اور جنوبی ہندوستان کو مختلف بنائے جاتی ہے جو ان کی ثقافتی دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد کرتی ہیں